जा भेलै हँऽ अच्छा रोड अरके हमरा कमी छै हमरा आरके कतहु पानि लागि जाइ छै कतहु टुटि गेलैए तब व्यवस्था केना अच्छा तऽ उएह ने छै व्यवस्था हँ हँ अच्छा कतौ पानि लागल छै तब केना हेतै अच्छा ह्म्म ओकरे दुआरा हेतै ने ह्म्म अच्छा ह्म्म हँ हँ हँ हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म तऽ कहब तऽ क कतहु गाड़ी नहि टपै छै बड़कामे तब केना हेतै तऽ आ हँ ह्म्म हँ हँ राबिस देने छै हँ क्या ह्म्म

ह्म्म हँ कतेक बनलै कत्ते नै तब ह्म्म ओऽ ह्म्म हँ ह्म्म उएह बनना चाही ह्म्म हँ हँ हँ हँ बतबै नहि छै तऽ ह्म्म कोन हँ ओकरा लए